बिहारके राजनीतिके जे व्यवस्था निर्णय लेबैके प्रक्रियामे चुनाव एकटा व्यवस्था कयल गेल छै चुनाव होइ की छै चुनावमे ई चुनाव भेलै की जेना की हम ककरो मुखिया बनबै छियै सरपञ्च बनबै छियै समिति बनबै छियै ओ कोन आदमीके बनाबी जे हमर काज करता जे हमरा सबके जेनाकि सरकारे रोडे बनेता नाले बनेता या किछो गाँवके विकास करता एहि खातिर ओइ खातिर ओ विकास करै छथि ओइ खातिर हमसब मुखिया आोर सरपञ्चके बजबै छी वोट चुनै छी ओइमे जे अगर केओ मुखिया जीत अगर आब ओइसँ पहिले वोट होइसँ पहिले केना मुखिया सब करै छै मुखिया सब सबसँ पहिले एकटा आदमीके दल बनेलक समूह बनेलक जाहिठाम बतेलक जे हम ई काज करैवला छी हम ई काज करब ई बनब तऽ अगर हमरा सबके जे चीज पसन्द होइए जे मुखिया ई काज करतै या ओ मुखिया ओ काज कए रहल छै वएह चीज हमसब चुनबै आओर मुखिया चुनावसँ पहिले हरेक आदमीके घर जाके वोट माँगै छथि आओर कहै छथिन जे हमरा वोट दियौ